हमर क्षेत्रमे ऐसन बहुत सारा कलाकार छै जैसे कोइ मिथिला पेन्टिंग कोइ मधुबनी पेन्टिंगसभ सिखाबैत छै कोइ सिक्की कला सिखाबैत छै सिक्की सीकसँ बनाबयलऽ बहुत अलग अलग आकृतिसभ सिखाबैत छै मधुबनी पेन्टिंगसभ भी बहुत अच्छा अच्छा सिखाबैत छै मिथिला पेन्टिंग सिखाबैत छै बहुत सारा पेन्टिंगसभ सिखाबैत छै ड्रॉइंगसभ चित्रकलासभ ड्रॉइंगके चित्रकला भी कहैत छियै हम हिन्दीमे ठेठहीमे आओर वहीसभ सिखाबैत छै आओर भी मतलब यहाँपे हमरा नहि मधु मतलब हमरा मधुबनी पेन्टिंग आओर मिथिला पेन्टिंगसभ बहुत पसन्द छै आओर हम खुद बनाबैत छियै हमरा खुद अच्छा लगैत छै बनाबयमे आओर हम चाहय छियै कि एक मतलब भवानी भवानी ठाकुर छै जे मिथिला पेन्टिंग बनाबैत छै हम चाहय छियै कि हमे ओकरेसँ सिखियै जाके शिक्षा लियै कैसे सिखाबैत छै कैसे कोनसँ कलरके मिलाबैत छै कोनसँ रङ्गके मिलाबैत छै कैसे कि करैत छै हमे चाहे छियै कि सभ चीज सिखियै ओकरासँ जइयै एक बार पुछियै कैसे बनाबैत छै कि बनाबैत छै नहि बनाबैत छै कैसे कोनसँ कलर कि यूज करैत छै कोनसँ कैसे कोनसँ मतलब पेन्सिल यूज करैत छै कोनसँ मतलब कलर यूज करैत छै कि कि यूज करैत छै कि कि लगैत छै ओ पैन्टिंगमे कैसे बनैत छै पेन्टिंग पैंटिंगके बारेमे हमरा बहुत सारा चीजके मतलब जानकारी छै मतलब जानकारी मतलब चाहैत छियै कि कोइ हमरा बताबै हमरा मन करैत छै कि जइए लेकिन हँ जइबै ई तऽ छै कि हँ जाहिमे मम्मी लोग भी सभ सभ सपोर्ट हमरा करैत छै पेन्टिंगसभ ड्रॉइंगसभ बनाबयमे आओर आओर भी बहुत सारा चीज छै आओर दिल दिलके ख्वाहिश छै कि हम जइयै ओकर पास सिखियै